हिटर का निगेटी ये है की एक्सपीरीएन्स ये है कि हीटर यूज़ करने से बहुत ज़्यादा सेफ़ यूज़ करना पड़ता है ये हिटर में लाइन मारने के बहुत ज़्यादा चांस होते और हिटर जो है वो बहुत ज़्यादा वौलटेज लेता है हिटर में अगर हमें खाना बनाना है तो हमें पानी वाला खाना उसमें नहीं बनाना पड़ता है सूखा सूखा है अगर खाना बनाना है तो हम तो हिटर का प्रयोग कर सकते हैं गीला खाना में हम हिटर का प्रयोग नहीं कर सकते अन्यथा वो हमें लाइन मरेगा अगर हम ज़्यादा सेफ़ तरीके से खाना नहीं बनाएंगे हिटर में तो उसमें हमें लाइन मार देता है इस तरीके से जो है हीटर बहुत ज़्यादा लाइन भी लेता तो ये नेगेटी एक्सपिरीएन्स है हिटर के जो जिसे नहीं करना चाहिए हमें